जोंनि गामियाव जेन'बा आथिं आखाय गथ'फोरा गेलेनानै बायब्ला जेन'बा आरो गेदेरफोराबो माब्लाबा समाव बायो बिनि सिखिथसाखो जोङो खाथियावबो ड'क्टर गैयानालाय पाठसाला लाङो सोरबा नलबारियाव लाङो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा खिसु खिसु आरो ओइ आखुरिया मुलि होयोना मुलि गोथां देनाय बेखौ जोङो ओइ गामिफ्राव गोजान गोजानफ्राव सोरनावबा सोंथिंला बायनानै नागिरनानै सिखिथसा लानांगौ जायो होनांगौ जायो मुलि गोथां देनाय जोंनिया ड'क्टर फोरा गोजानावसो

खोना माखो होनखाबाय थुबाय आं